मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा प्रणालीअ में आर्थिक समस्या सहायता हा कई चङनि ई प्रकारनि सां ॾी ॾई वेंदी आहे उनमां हिकु जन आरोग्य योजना ऐं ॿी ॿी मुख्य मंत्री ई स्वास्थ्य सेवा योजना आं वरी ई अटल बिहारी वाजपई स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऐं इहे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना इहे सभु योजनाऊं ॾिनी वेंदियूं आहिनि